की बाबु अच्छा आम लेबै तऽ जखन एबै तखन भेटत कोन कोन आम लेबै गाछ लेबै कि फल लेबै अच्छा तऽ गाछ लेबै आमके हम जे कहैत छी गाछ लेबै सभ प्रकारके गाछ उपलब्ध छै ओहिमे मालदह छै बम्बइ छै कृष्णभोग छै एकटा आम आबैत छै हिमसागर सेहो गाछ छै कलकतिआ छै कृष्णभोग छै तऽ अहाँ कोन लेबै अच्छा ठीक तऽ ओ आमके गाछ करीब करीब एक सए बीस रुपए प्रति गाछ होयत तऽ अपनासभकेँ जे आम बेसी फड़ैत छै ओएह ने लेब तऽ सभसे नीक जे छै से बंबइ होयत मालदहो होयत जे अपनासभकेँ सहरसा जिलामे बढ़िआँसँ बढ़िआँ फलय छै आ बाहरके आम लेबैय तऽ ओ गाछमे फड़बे वृद्धियो नहि छै आ नीक फड़बो नहि करत अपनसभकेँ सहरसामे मालदह बम्बइ कलकतिआ कृष्णभोग जर्दालुओ चलैत छै ओहिमे जे आम लेबै एक सए बीस टके पर गाछ खूब बढ़िआँ बढ़िआँ गाछ से अहाँकेँ भेटत तऽ अहाँ आबि जेबै रेट कम करबै तऽ अहाँ गाछ देखि लेबै आ जे हेतै हमरासे सम्भव ओ गाछो पर निर्भर करतै अधिक गाछ देखि लेबै तऽ रेट कम भए जयतै तऽ एक दू लेबै तऽ बेकारे ने भेलै एक दू गाछमे की होइत छै अगर बेसी लेबै बगान लऽ तऽ रेटो कम भए जायत अहाँ पहिने आबिकऽ गाछसभकेँ देखि लियौ जे केहन छै गाछ तेकर बाद तऽ अहाँ कहबो नहि करबै रेट कमैके गप अहाँ गाछ देखबै अपने मन खुश भए जायत आर अहाँ लेबैटा करबै एकबेर आबिकऽ देखि लियौ सभटा खूब बढ़िआँ बढ़िआँ गाछ सभ छै फल दोकान पर छै ओकर रेट अलग अलग छै जेना एखन उपलब्ध जे छै आम जे बंबइ कऽ सीजन चलि रहल छै मालदहो उतरि गेलै हँ सिनूरिआ छै हिमसागर छै ओ पाकल आम आ कच्चा आम दुनूमे अन्तर छै रेटमे तऽ पाकल आम जे लेबै एखन बंबइ ओ पाँच हजारके दरसँ प्रति क्विंटल मतलब पचास टके किलोके दरसंँ अहाँ भेटतै अहाँ बचबै कि खाय लऽ लेबै अच्छा मतलब बेचै लऽ लेबै ठीक ठीक ठीक